हैलो तव्हां ओला ड्राइवर था ॻाल्हायो मनोहर लाल अच्छा मां तव्हांखे फोन कई हुई ऐं मां पंहिंजो लोकेशन बि हिन में विझियो आहे मूंखे सुभाणे असांजे महिमाननि खे एयरपोट पहुअचाइणो आहे मंझ राति जो ॿी बजे त मां तव्हांखे इहे टाइम बि मैंशन करे छॾियो आहे की असांखे भई ॿी बजे भई ओला खपे उहा बि अधु राति जो त तव्हां छा सुभाणे अची सघंदा महिरबानी करे तां असांखे हिन जो जवाब ॾिजो जय झूलेलाल